जब हम छोटे थे तो पढ़ने जाते थे तो मतलब स्कूल में प्रतियोगिता में भाग लिया तो हम लोग डांस किए तो मतलब अच्छा नहीं कर पाए और हमारे ग्रुप के थे तो अच्छा किए तो वो लोग जीत लिए तो हमें बुरा लगा हम लोगों को बुरा लगा तब हम लोग डांस में फिर कोशिश किए तो हम लोग डांस वांस मतलब कर लिए थे अच्छे से तो बाहर भेजा गया डांस करने के लिए तो वहाँ हम लोग डांस जब किए तो हम लोग जीत लिए और अच्छा लगा और क्या है कि डांस और स्कूल में पढ़ने लिखने में बड़ा अच्छा लगता था और जो भी मतलब इतना तक पढ़े थे लेकिन अच्छा लगा स्कूल में बड़ा अच्छा लगता था लोग लड़के लड़कियाँ अच्छे खिल खिला के पढ़ते लिखते थे डेस्क लेट पर बैठते थे एक दूसरे से हम लोग मतलब अच्छे से मेल मिलाप करके बातें वाते करते थे क्वेश्चन पूछा करते थे बताया करते थे सर मैडम के भी मतलब हम लोग मतलब अच्छे से उन्हें इज्जत देते थे और मतलब हम लोग अच्छे से रहते थे स्कूल में जो सर मैडम बताते थे वो लोग हम लोग अच्छे से पढ़ते लिखते थे घर आते थे अपने माँ बाप के साथ मतलब अच्छा व्यवहार बड़े बुजुर्गो के साथे अच्छा व्यवहार करते थे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करते थे जो भी आता था पुराने जमाने कि पढ़ाई तो जानते थे किस तरह का था कैसे थे लोग अब तो पढ़ाई अच्छी होती है फिर भी पहले की भी पढ़ाई अच्छी होती थी हम लोग पहले से अच्छे से पढ़े लिखे जो भी पढ़ना चाहिए और छोटे के बचपन की बहुत याद मतलब आती थी एक बार हम लोग फिर छोटे हो जाएं और अच्छा भी लगता था बचपना बहुत मतलब याद आती है हम लोग फिर से हम छोटे हो जाए पढ़े लिखे उसी तरह खिल खिलाए छोटे बच्चों की तरह फूल की तरह टीचर हमारे बहुत मतलब हम लोग मिस करते हैं उनको और हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो लोग वो भी हम लोग के साथ अच्छा बर्ताव करते थे और अच्छा मतलब बातें बताया करते थे अच्छी अच्छी मतलब सीख देते थे हम लोगों को और क्या है कि हम लोग लड़कियां भी अपने आपस में एक जैसे सहेली के ग्रुप की तरह बना के रहते थे जुट बना के अथा हम लोग अथा स्कूल में बैठते थे तो अथा मतलब अंताक्षरी भी खेलते थे एक दूसरे से मुकाबला भी होता था बड़ा अच्छा लगता था स्कूल में स्कूल की बात ही अलग है स्कूल तो